لوگوں کی زندگی میں مُثبت اثر ڈالنے کا کھیل کچھ اہم اصولوں پر مبنی ہے دوسروں کے ساتھ احترام کے ساتھ پیش آئے اور ان کی مدد کرے جب اسے ضروری ہوتی ہے دوسرے لوگوں کے ساتھ اچّھے تعلقات بنایے اور پیشہ وارانہ مواصلات کی خوبصورتی کو سمجھے اپنی شخصیت کو بہتر بنانے کی کوشش کرے اور اپنے کمیونیکیشن اور تعاملات میں بہتری لائے دوسروں کی کامیابی اور خوشیوں میں حصہ لے اور ان کے ساتھ خوشی منائیں معونیت کی تلاش کرے اور دوسروں کو بھی اس کی جانب رجوع کرنے کی سبقت دے خود کو بہتر بنانے کے لیے تعلیم اور مہارتوں کو جاری رکھے تا کہ آپ دوسروں کی مدد کر سکے دوسروں کے ساتھ انصاف کے ساتھ پیش آیے اور ان کے حقوق کی پیروی کرے فیصلے کو ازلی طریقے سے نئی بلکہ سوچ کر کرے تا کہ آپ کے فیصلے دوسروں کی زندگی پر براہِ راست اثر ڈال سکیں اپنی زندگی میں مُثبتی کو فراموش نہ کرے اور اپنے انفیلات کو کنٹرول کرے تا کہ آپ دوسروں کی تبدیلی کر سکے یہ تجربہ کی مدد سے آپ دوسروں کی زندگی میں مُثبت اثر ڈال سکتے ہیں